उन्हें प पसंदीदा मेरा बुक था हिंदी और मुझे सबसे कठिन विषय लगता था गणित क्योंकि गणित में मुझे कुछ समझ में नहीं आता था शुरुआत में ही वह बहुत ज्यादा नहीं पढ़ी थी इसकी वजह से कहीं मैं गाँव में थी तो कहीं बाहर थी इसकी वजह से मेरा पढ़ाई अच्छे से नहीं चल पाया और मुझे गणित इसकी वजह से डिफिकल्ट लगता है मतलब की कठिन लगता है क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं था मुझे बचपन से ही हिंदी पसंद था और स्कूल में मेरी फ्रेंड मैं बहुत सारी दोस्त हैं बहुत मस्ती करते हैं छोटे बच्चे हैं उनके साथ मैं कंचित रुबीना नूरजहाँ बहुत सारे फ्रेंड हैं बहुत मस्ती करते हैं सब लोग पैसा लाते हैं मम्मी से दस रुपया मांग के रोज और मुझे बहुत अच्छा लगता है उन लोग छीन के खाते हैं हम लोग सर भी हैं हमारे वो भी आ जाते हैं हम लोग को डांटते हैं फिर हम लोग फिर वही फिर और हम लोग को स्कूल में बहुत अच्छा लगता है जैसे कि मेरी फ्रेंड है मुझे बताती है ऐसा मत करो ऐसा करो और मुझे बहुत अच्छा लगता था अभी मैं जाती हूँ कोचिंग तो मेरी फ्रेंड लोग मिलती हैं तो बहुत मजाक करती हैं मुझे स्कूल में बहुत अच्छा लगता था अब भी मैं पढ़ना चाहती हूँ इस व बस पैसों की कमी की वजह से मैं पढ़ नहीं पाती मेरे भईया हैं वो बोलते हैं पढ़ने के लिए पर पापा थोड़े अजीब हैं पढ़ने ही नहीं देते गलत सोचते हैं मुझे भईया हैं समझाते हैं मम्मी भी हैं वो भी बात करती हैं अच्छे से पापा से पर पाप समझते ही नहीं हैं माय फ्रेन फ्रेंड लोग भी बात की थीं पापा से और मैंने भी बोला पापा से तो पापा बोले ठीक है फिर भी मैं स्कूल में जाती हूँ बहुत सारे फ्रेंड हैं बहुत खेलते हैं हम लोग मुझे बहुत अच्छा लगता है स्कूल में और स्कूल स्कूल मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ सर मैम छोटे छोटे बच्चे एक दिन तो सर सर थे और मैम थीं और ढेर सारी लड़कियाँ थीं हम लोग कबड्डी खेल रहे थे तो सर भी आए थे बता रहे थे ऐसे वैसे सर भी मजाक किये मुझे बहुत अच्छा लगा सर थे मैम भी थीं मैम बोलीं की तुम लोग लड़की हो तुम लोग को नहीं खेलना चाहिए तो तो मैम ने बोला ऐसे बोला मैम ने फिर हम लोग कुछ नहीं बोले फिर उसके बाद मजे किए कोई भी कुछ बोलता था कोई रोने लगता था तो हम लोग उसे हंसाते थे मजाक करते थे ताकि उसे बुरा ना लगे कोई भी चीज फिर वही दिन हम लोग को स्कूल याद आता है स्कूल का स्कूल बहुत अच्छा है स्कूल मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे गणित में थोड़ा बहुत कठिन था पर अब कोशिश करती हूँ क्योंकि मुझे यू पी एस सी नहीं सॉरी यू पी एस सी कहाँ यू पी एस सी का तैयारी करना है मैं पढ़ना चाहती हूँ बट पापा अगर पढ़ाएंगे तो मैं पढ़ूँगी जरूर और बहुत सारी चीजे हैं